बे मुलुगनि गुबुन ग्रहफोराव जिउ गैया होननानै आं सानो मानोना गोबां गुबुन गुबुन मुलुगनि सायनटिस्टफोरा दिनैसिम बे बाथ्राखौ प्रुभ खालामनो हायाखै बिनिखायनो गुबुन गुबुन ग्रहफोराव जेरै जोङो हां लानो थाखै अक्सिजेननि गोनांथि जायो नाथाय जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिनैसिमबो अक्सिजेनखौ जोङो मोननो हायाखै बिनिखायनो आं सानो बे गुबुन मुलुगनिफ्राय गुबुन ग्रहफोराव जिउ गैया होननानै मानोना बे गुबुन ग्रहफोराव जुदि जिउ थानायमोनब्ला बिसोरजों जोङो सानसे नङा सानसे मोगा मोगि जानो हागौमोन एबा जों बिसोरजों लोगो मोननो हानाय सम्भाबना जों थागौमोन आरो बे गुबुन गुबुन ग्रहफोराव जुदि जिउआ दङमोनब्ला बैफोर जायगानि थागिबि थागिबिफ्रा जोंनि मुलुगनि थागिबिफोरजों जोङो रायज्लायनानै एबा कमिउनिकेसन खालामनानै जों बै गुबुन जायगाफोराव गुबुन ग्रहफोराव जों थांलाय फैलाय एबा हान्था मेलानिबो जों दिनैसिम लामा लानो हागौमोन नाथाय बे बाथ्राखौ एबा गुबुन ग्रहफोराव जिउ गैया होननानै आं सानो